हेलौ खंखर ना सैमा थ्रेन खालामग्रा ना औ औ आं दाखलै ओरै सासे साफलाइयारनिफ्राय जारमान सेफारद बायना लाबोदोंमोनलै सैमा मासे फिसा औ आमफ्राय बिखौ दा लाबोनानै माने ओरैनो इयथुबाव नायला बायनानै ओरैनो आंनि रोंनाय बायदि थ्रेन खालामदोंमोन आङो एखदम बारे सैमाया दा उल्था बिराथ अखरासो जाबाय दा बेखायनो थ्रेन खालामनो थाखाय नोंथांनाव खल खालामदोंमोन आङो बोरै बोरै खालामबा मोजां जागोन जाहोनायाथ' जाहोदों जानाया जाहोनायालाय औ जाहोनायाथ' गाव बिबादि इयथुबाव नायनानै एसे नायदोंमोन आङो मा मा होनांगौ मानांगौ बिखौनो फल' खालामनानै बिदिनो जाहोदोंमोन आरोखि ना जानायाथ' दा रागायानो देखायो बिराथ रागा देखायो माने माबा मोनजायाखै बायदि बा माबा थोयाखै बायदि देखायो आरोखि ना औ बिदिनो जाहैबाय औ लानानै बेरायबा ना

बै ओरैनो जानाय मानाय औ औ दे बुं औ औ बाहेरानि मानसि नुनायखाय जादों जानांगौ आमफ्राय ओरैनो जाहोनायफ्रा माबायदि खालामबा मोजां जागोन जाहोनाय मानायफ्रा औ

औ

आमफ्राय माबाफोर आलदा आइदियाफोर दंबावयो नामा थ्रेन खालामनायनि जाहाथे मालिकनि खोथा मानियो मायो बोरैबा औ औ थुनायाथ' थुगासिनो औ थाइम मथे थुगासिनो औ दे